तव्हां असांखे असांजे ईष्ट देवता साईं झूलेलाल ऐं असांजे वॾे सिंधी ॾींहं या त्योहारनि जे बारे में ॿुधायो असांजो सिंधियुनि जो ईष्ट देव झूलेलाल आहे असां हुन खे ॾाढो मञींदा आहियूं चेट्री चंड खे बि ॾाढो मञींदा आहियूं उन ॾीहुं असांजो सालु पूरो थींदो आहे ऐं नओ सालु शुरू थींदो आहे चेट्री चंड अचण खां पहिरियां असां ॾाढो ॻाइणु वॼाइणु ऐं नचण टिपण बि कंदा आहियूं लाॾा बि ॻाईंदा आहियूं चेटी चंड असां सिंधियुनि जो वॾो त्योहारु थींदो आहे चेटी चंड जा जुलूस बि कढंदा आहियूं ऐं बहिराणा बि ठाहींदा आहियूं बहिराणा बि सॼे शहर में घुमाईंदा आयूं हर शहर में उमंग ऐं उल्हास थींदो आहे चेटी चंड ॾाढो खुशीअ सां मल्हायो वेंदो आहे असांखे चेटी चंड जो इंतिज़ातु रहंदो आहे पलउ बि पाईंदा आहियूं अरदास बि कंदा आहियूं असांजो आशूं पुॼाइण वारो झूलेलाल आहे असां चेटी चंड ॾींहुं अटे जा पेड़ा ठाहे ऐं चांवर बि दरिया में विझंदा आहियूं ताकि मछली हुन जो भोॼन कनि जोकी असांजो झूलेलाल जो वाहनु आहे हर शहर में झूलेलाल जा मंदर आहिनि जिते असां सिंधी आरती ऐं अरदास कंदा आहियूं पलउ बि पाईंदा आहियूं सभ जूं आशाऊं पुॼाइण वारो झूलेलाल आहे मन जूं मुरादियूं पूरियूं करण वारो झूलेलाल आहे झूलेलाल असांजा कष्ट दूरि करण वारो आहे असांखे दुख तकलीफ़ुनि खां बचाईंदो आहे असांजे झूलेलाल में श्रद्धा ऐं विश्वास आहे असांजी दिलि जो हाल ॼाणी ॼाण वारो आहे असांजी उहो रक्षा कंदो आहे अहिड़ो झूलेलाल खे असांजो नमन नमश्कार आहे असां उन जे बिना अधूरा आहियूं असांजो ॿेड़ो पार करण वारो झूलेलाल आहे असांजे झूलेलाल ॿेड़ो पार लॻाईंदो आहे सभी तरह जी ॿोली ॿोलियूं पर असां सिंधी ॿोली न विसारियूं सिंधी असांजी अबाणी ॿोली मिठिड़ी ॿोली आहे जेकी असांजी पहिचानु आहे असांजा वॾा सिंधी ॿोली खणी आहिया हुआ तॾहिं असां ॻाल्हाईंदा आहियूं ॻाल्हाए बि सघंदा आहियूं असां सभ तरह सां खाधा खाऊं पर सिंधी सवाद खे न विसारियूं ॿारन खे बि सिंधी सेखारियूं असांजे नए साल जी शुरूआत सिंधी आहे ऐं सिंधी ॻाल्हायूं झूलेलाल असांजो जल मां अवतार थियो आहे झूलेलाल खे जल जो देवता ऐं उॾेरी लाल बि चवंदा आहियूं चेटी चंड खां सवाइ असांजो ॿियो वॾो त्योहारु थदड़ी बि थींदी आहे उन उन्हनि जे वर वर्षनि पहिरियों जॾहिं मोहन जोदड़ो जी खुदाई पई थिए त असां शीतला देवा जी प्रतिमा मिली हुई ऐं उन्हनि जी ई आराधना में इहो ॾींहुं असां सिंधी ख़ुशीअ में मल्हाईंदा आहियूं थदड़ीअ जो अर्थ थधो या शीतल थींदो आहे ऐं माता थदड़ीअ खे ख़ुशि करण लाइ असां थधो पचाए उन ॾींहुं खाईंदा आहियूं असां हिन ॾींहं जे हिकु ॾींहुं पहिरियों ॾाढा सारा पकवान ठाहींदा आहियूं जीअं कोई ॻच कोपण ऐं सुकियूं भाॼियूं जीअं भिंडी आलू ऐं दही बड़ा रायता मखण पली या सरियांह बि ठाहींदा आहियूं पोइ अॻिले ॾींहं ते पूजा करे थधो खाईंदा आहियूं ऐं चुल्हि न जलाए करे थदड़ी माता जो आदर कंदा आहियूं ऐं कंहिं बि दरियाह में पूरो परिवार वञी करे पूजा कंदा आहियूं ऐं ब्राह्मण ॾिए प्रशाद जे रूप में खणी वेंदा आहियूं ब्राह्मण कथा ॿुधाए ॿुधाईंदा आहिनि ऐं थदड़ी में चणा ऐं विझाईंदा आहिनि मटकीअ में चणा बि विझाईंदा आहिनि पूजा करे ईंदा आहियूं असां थधो खाईंदा आहियूं घर में ठार माता ठार पंहिंजे बचड़नि खे ठार अॻिए बि ठारियो हाणे बि ठार इहो ॻाए करे मौज मचाईंदा आहियूं माता खे ख़ुशि कंदा आहियूं